साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर राज्य ऐ इत्थै राजे दे जमानें राजें राज कीते दा ऐ ते राजै भारत सरकार ने राजै साढ़े महाराजे म्हाराजा गुलाब सिंह होए जेह्ड़े म्हाराजा हरि सिंह होई गे कन्नै गल्ल बात करियै गै इसी भारत दे इस इक देश दा हिस्सा बनाया हा जम्मू कश्मीर गी क्योंकि आखेआ जाऽ ते एह् ताज ऐ साढ़े भारत देश दा ताज ऐ क्योंकि साढ़े जेह्ड़ियां परानियां स्टोरियां इंदियां लाई लैओ क्हानियां जेह्ड़ियां राजें दियां साढ़ी दादियां साढ़े दादे ते मामा मामियां पापा सारे साढ़े बड्डे बजुर्ग होई गे ते लाई लो तुस स्हानूं स्टोरियां सनांदे रेह् न कन्नै तुसें अपने अपने जम्मू कश्मीर राज्य दे इक अखनूर कोल इक बाह्र डिस्टक आखेआ जाऽ उत्थैं कोल इक ग्रांऽ ऐ कलीठ उत्थै साढ़े कलीठ इक किला ऐ उत्थै जेह्ड़ा साढ़े करीठ दा नांऽ ऐ इक किले दे नांऽ पर पेदा ऐ इ'यां कील ते हीठ कलीठ ते साढ़े ग्रांऽ दा नांऽ तां पेआ हा पैह्ले तुसें ई आखेआ जांऽ ते कलीठ जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ उत्थै इक किला ऐ बड़ा पराना ते मीं मेरे दादा दादी सनांदे हे स्टोरियां ते कलीठ जेह्ड़ा राजा हा मतलब कि जिसलै इत्थै जेह्ड़े बाह्रे दे राजे हे उ'नें जेल्लै हमला कीता ते इत्थूं इत्थै मतलब केईं जेह्ड़े मतलब समान लेई गे चोरी करियै सुन्ना चांदी केईं खून खराबा बी शैल होएआ जेल्लै इक जेह्ड़े इं'दे ताए चाचे हे मतलब आखेआ जाऽ मेरे जेह्ड़े ताए चाचे हे उ'नें एह् जेह्ड़ा किले दा सौंपियै ते आपूं मतलब लाई लैओ पराने जमाने च मरी ऐ फिर जेह्ड़े बजुर्ग हे बाह्र नट्ठी गे बाद च जिसलै साढ़े शांति होई ही ते बाद च बापस आए ते किले दा केह् आखदे राख गै राख कीती इ'नें ते दिक्खेआ जाऽ समां बदली गेआ ते लोक अग्गै पिच्छै पढ़ी लिखी गे ते शैल बधियै किले दी बी हून थोह्ड़ी उ'दी जेह्ड़ी परानी जनेही अंदर मंदर ऐ काली माता दा मंदर ऐ उसी बहुत मन्नेआ जंदा ऐ साढ़े ग्रांऽ ओह् ऐ ते बाकी कशा लोकें घर पाई लेदे शैल इ'यां राजै ते उं'दे जेह्ड़े भ्राऽ होई गे उं'दे जागतै दे जागत होई गे अग्गै पीढ़ियां चलदियां रेहियां उ'नें घर गै कच्छ कोल बनाई ले ते मंदरें गी पूजा मंदर हल्ली बी पूजा होंदी ते किले दियां दिबारां परानियां हि'यां ते डिग्गी पेइयां किश ते बाकी उस जगहा दी अज्ज बी लोक मनदे न उस मंदरें गी मनदे न ते किले दी लोक कईं जानकारी थोह्ड़ी बौह्ती ऐ ओह् ते अखनूर दिक्खेआ जाऽ अखनूर जेह्ड़ा ऐ जिया पोता दिक्खेआ जाऽ ऐ उत्थैं जीया पोता दिक्खेआ जाऽ इत्थै गुलाब सिंह हुंदा जेह्ड़ा राज तिलक होएआ हा ते इत्थै बी लोक मनता बड़ी ऐ लोक जेह्ड़े डोगरा संस्कृति कन्नै जुड़े दे न ओह् लोक इत्थै आंह्दे न जानकारी इत्थुआं हासल करदे न लोक लिखदे न केईं कवियें इत्थैं बैठियै क्हानियां लिखी दियां न कविता लिखी दियां न चनाब दी गल्ल कीता जाऽ चिनाब पर केईं कवितां लखोई दियां न चिनाब दरेआ इत्थूं जेह्ड़ा प्हाड़ें चा निकलियै सिद्धे जम्मू कश्मीर होइयै मतलब केईं राज्य च होइयै सिद्धे जाइयै पाकेस्तान मिलदा ऐ एह्दे पर केईं कविता क्हानियां लखोए दियां न ते जेह्ले जम्मू चली जाओ जम्मू जम्मू हरि पैलस ऐ उसी अज्ज तक मतलब ऐ सरकार दी किसे मदद कन्नै ते लोकें दी मदद कन्नै अज्ज तक इन्ना सजाइयै रक्खे दा ऐ कि लोक बाह्रे दे लोक भारत संस्कृति गी जेह्ड़ी जम्मू दी खास संस्कृति ओह्दे कन्नै जुड़े दे न ते उस्सी दिक्खियै खासे खुश होंदे न ते केईं चित्रकार औंदे न दिक्खियै चित्तर बनांदे न जेह्ड़े अंदर एह्दे पराने मतलब जेह्ड़े कपड़े इं'दे राजें दे इंं'दे जेह्ड़े थेहार होई आ तलवारां होइयां केईं बस्तर होई गे सारे दिक्खियै खुश होंदे न जम्मू कश्मीर दी संस्कृति दिक्खियै लोक केईं चाल्ली दे क्हानियां लिखदे ते अपने औने आह्ली पीढ़ियें गी सनांदे न